नमस्ते सर हमको कुछ आपकी दुकान से कुछ समान चाहिए था जैसे पेन्सल चाहिए था टिफिन चाहिए था कॉपी चाहिए थी तो मिल जाएगी क्या ओ इस्कूल ले जाने के चाहिए मीडियम साइज में जो टिफिन नहीं इस्टील वाली आती है वो वाली चाहिए प्लास्टिक वाली नहीं चाहिए अच्छा अच्छा कुछ ज्यादा बैग चाही बैग भी चाहिए और कॉपी चाहिए पेन्सल चाहिए रबड़ चाहिए कटर चाहिए बैग भी बैग का कुछ नहीं कम करेंगे फिर कितना तो हम जानते हैं नहीं नहीं सात सौ रुपये ले लीजिएगा बोलिए ये सर हमको मत समझाइए वो पड़ जाएगा आपको और पेन्सल भी चाहिए दो पैकेट ना किस कम्पनी की लेंगे पेन्सल नटराज अच्छा तो पचास रुपये की पड़ेगी कि साठ रुपये का पचास रुपये की पड़ेगी कि साठ रुपए की पड़ेगी सर उसका नहीं कुछ कम होगा पेंसिल का अरे सर खाली हम ही से लूट रहे हैं क्या आप

तो कॉपी आपके पास किस किस हमको दो प्रकार की चाहिए एक सादा भी चाहिए एक लाइनिंग वाली भी चाहिए और

अच्छा अच्छा ओ आपके यहाँ ओ वाली कॉपी होगी क्या जो प्रैक्टिस वाली जो नहीं आती है बच्चों की हेंड राइटिंग सुधारने के लिए हाँ हाँ हाँ ओ कितने रेट का पड़ेगा चलिए ठीक तब आएँगे आप ठीक ठीक नमस्ते